हँ ग्रामीण क्षेत्रमे किसानक जमीनके मालिकाना हक ई तऽ सरकारके उपर निर्भर करैत अछि मुदा हमरा विचारसँ जमीनक उपयोग मुख्य रूपसँ जे खेती करय यऽ जमीन पर जमीनमे जए कऽ कोदारि चलबयए फसल उपजाबयए ओकरा हक हेबाक चाहि आ ई मालिककेँ ओकर परसेन्टेज मिलबाक चाही आ अधिकतर परसेन्टेज मजदूरकेँ मिलबाक चाही आ जे कियो घरमे बसिल जमीन्दार छथि मुदा घरमे बसिल आराम करति छथि हुनका ओतेक परसेन्टेज नहि मिलबाक चाही जे ओ मलिकाना हक जे कहैत छियै जे ओ मालिक बनिके बनता आ मजदूर जे छै से मजदूरे रहता से एना नहि हेबाक चाही दोसर बात लोग अपन जन्मसँ जुड़ल मुद्दाके लेल सी ओ साहब लग ब्लॉकमे जाइत छथि ओतहिसँ अपन जमीनक विवादके निपटारा करैत छथि आ ओतसँ अमीन आबैत छै अपन जमीनके नापजोख कएकऽ अपन निकालति छथि हँ अतिक्रमणके समस्या सेहो देखबामे अबय यऽ जेकि नहि हेबाक चाही